इंटरनेंट ऐं टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु वधी रहियो आहे जीअं की मोबाइल अॼु हर माण्हूअ खे आहे त असां सिंधी ॿियनि भाषा पासे झुकंदा था वञूं ऐं सिंधी भाषा लुप्त थींदी थी वञे असांखे असांजी भाषा खे जीवंत रखण लाइ पहिरियां त पंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हाइणु खपे पोएं टीवीअ में बि सिंधी चैनल लॻाइण खपनि अॼुकल्ह पंहिंजा ॿार टेक्नोलॉजी जे पुठिया पंहिंजी भाषा खे भुलंदा था वञनि पाण खे पंहिंजी भाषा लाइ घर में सिंधी भॼनु हलाइण खपनि ऐं ॿारनि खे बि सम्झाइणु खपे त सिंधी अबाणी ॿोली मिठणी अबाणी ॿोली तंहिंखे मां कीअं विसारिया जंहिं में ॾिनी आहे पिंगे में माउ मूंखे लोली पाण खे पंहिंजी भाषा खे जीवंत रखिणो आहे असां त घर में सभिनी सां सिंधी ई ॻाल्हाईंदा आहियूं घर में सत्संग बि टीवीअ में सिंधी में ई ॾिसंदा आहियूं जंहिं में असांजे ईष्ट झूलेलाल जूं अखाणियूं ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि कीअं असांजे लाल असांखे बचायो असांजी ॿोलीअ खे बचायो तंहिं में गीता जा पाठ किशन जूं आखाणियूं बि ॿुधायूं सिंधीअ में ही वेंदियूं आहिनि टेक्नोलॉजीअ जे वधण सां सिंधी भाषा ते घणो असरु थियो आहे पाणि पंहिंजे ॿारनि सां बि ॿियनि भाषाऊं में ॻाल्हायूं था थी सघे एतिरो पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजी भाषाऊं में ॻाल्हायूं यानी की सिंधी में ई ॻाल्हायूं हुन लाइ पहिरियां त पाण खे सिंधी ॻाल्हाइणो पवंदो